हलो जय झूलेलाल अच्छा असांखे हिकु सोफा सेट वठिणो आहे हा अथव सोफा सेट अथव असांखे बढ़िया में खपे उनजी न जीअं लकिड़ी वगै़रह सुठी हुजे घणो रेट आहे सोफा सेट जो इनखां घटि वारो अथव पंज सीटर त हूंदियूं आहिनि न पंज सीटर त हूंदियूं आहिनि न सोफा सेट में सोफा सेट में त टे सोफा में थींदियूं आहिनि ॿ कुर्सिन में बि थींदियूं आहिनि पंज सीट हूंदियूं आहिनि त असांखे रेट ठीकु खपे असांखे पंजनि वारो ई खपे पर रेट ठीकु खपे असांखे वधि में वधि ॾह हज़ार ताईं खपे न इनखां असांजो मार्जन नथो थिए पियो न असांजो बजट नथो थिए वधि में वधि तव्हांजी न असांजी यारहं या ॿारहं ठीकु आहे ऐं बेड ब बेड घणे जो अथव बेड

न असांखे न खपे एतिरा तव्हांजा रेट ॾाढा वधीक था ॻाल्हायो पिया सि सिंगल जो छा रेट आहे सिंगल बेड जो छा रेट आहे ऐं डबल जो वीह हज़ार तव्हां त ॾाढा रेट वधीक असां ॿी दुकानु ते था वञू लकड़ जा न तव्हां रेट ई अहिड़ो था ॻाल्हायो जीअं सम्झ हुते ॿीहु करे असां छा रेट ठाहे सघंदासीं तव्हां सां ॿुधायो न असां असांखे डबल बेड डबल बेड जो पंद्रहं गदन सूधो हणो त असां अ खां अ असां तव्हांखे चई सघंदा आहियूं न त केंसिल आहे हा पोइ असांखे पहुचाए सघंदा तव्हां

हा शइ सुठी अ निकरण खपे की असां ॿियनि खे बि चई सघूं जय झूलेलाल जय झूलेलाल